मध्य प्रदेश में नौकरी की संभावनाएँ बहुत ही अच्छी हैं सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियाँ भी अवेलेबल हैं सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है एग्ज़ाम देनी होती है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद उनका सिलेक्शन होता है और फिर उन्हें नौकरी मिलती है वहीं प्राइवेट नौकरियों के लिए इंटरव्यूज तो होते हैं इंटरव्यू देना होता है इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है और जोब करनी होती है